हेलौ औ औ आं नार्जारि नारसारिनिफ्राय बुंदों आंनावथ' दङ गोबाङानो फिथाइ साथाइफोरनि गेजेराव थाइजौ खान्थाल लिसु आरो गोबां दङ

नांगौब्लाथ' लांफैनो हागोन नोंथां गोबांआनो गोबां दङ नोंनि गोसो बायदि बासिनानै लांनो हागोन

औ मोनगोन मोनगोन गासिखौबो मोनजोबगोन नों फैब्लानो मोनगोन नोंनि लांनायनि सायाव नों जुदि गोबां लाङोब्ला फ्राइसफोरखौहाय खमायनानै हरनो हागोन नोंथां नों जायखिजाया नांथारगौब्ला आंनि नारसारियावल' फैदो आरो फुलिफोरखौ लांनो हागोन नोंनि लांनायनि सायावहाय फ्राइसफोरखौ खमायनो हागोन दाथ' फांसेयाव थाइजौ खान्थालफ्राथ' ओरैनो गुबुन गुबुन मेखबो दङ थु फिबथि वान फिबथि हानद्रेद बेफोरनिफ्राय सिथार्थ आरो नों फैनानै

औ हागोन हागोन नोङो फैल' गोबां लाङोब्ला दिसखाउन्ट खालामनो हागोन आरो औ औ औ

औ औ फैनोगोन फैनो हागोन नोंथां फैनो हागोन फैनानै नायफै एबेलेबेल दङ' नारसारियाव फुलिफ्रा नोंनि गोसो बायदि बासिनानै लां आरो फ्राइसफोरखौबो गोबां लाङोब्ला दिसखाउन्ट खालामनो हागोन नोंथां